हलो हाँ सर हाँ अरे सर अरे अपनी एक गाड़ी है फॉर व्हीलर तो उसमें थोड़ा सा काम है यार वो चलते चलते बस बंद हो जाती है और माइलेज भी कम दे रही है क्या फाल्ट क्या है बताओ जरा हाँ सर्विसिंग करो ना उसकी हाँ फुल सर्विसिंग करवाएँगे अपन तो यार हाँ हाँ तो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप चेक करके देख सकते हो

तो आपको टाइम मिल जाए मैं आओ और लेट क्यों ऐसा काम करो ना कि मैं आऊँ और गाड़ी की सर्विसिंग हो जाए और आप अच्छा अच्छा तो मैं सोच रहा था कि कभी कहाँ है आप अच्छा तो कहाँ रिपेयर सेंटर हाँ

अच्छा अच्छा तो मेरा इस तरफ पर आना जाना है कभी होगा तो मैं आपके वहाँ ही खड़ी कर दूँगा ठीक है ओके धन्यवाद ओके